जोंना मा होनो बर' हारिनिया बिदिनो नाफाम बिदिनो जानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेखौ गुबुन हारियाव मोननो थाङा बर' हारिनियावसो नुनो मोनो ओमफ्राय नाफामखौहाय बाथोन देनानै ओमफ्राय औवा हासुङावहाय सोनानै दोनो बिदिनो थास' मा बुगाजोंहाय संनाय जायो आरो ना ओमफ्रायो इदिनो बाथोन देनानै गोबावहालागै बिदिनो हासुङाव सोना दोननानै ओमफ्रायो उनावहाय बख'नानै जाबोला बिराथ गोथाव आरो ना बाथोन बायदियैनो मोदोमना मोनाम लायो ओमफ्राय बेलेग हारियावहाय बेखौहाय मोननो थाङा जोंनि बर' हारियासो बेखौहाय संनो रोङो बिदिनो आरो सबाइ आरो अमायाबो बिदिनो आरो गोथाव आरो सबाइखौ आगोलावनो रुना लाग्रोनानैहाय बिनि उनावहाय अमाखौहाय संनानै ओमफ्राय बिदिनो सबाइखौहाय होनानै बिदिनो संनाय जायो आरो ना आमफ्रायो बिदिनो बायदिसिना बिदिनो नारजि अमा संनाय जायो मा होनो मसर होनानै बिदिनो नारजिखौ उग्लिना लानानै बिदिनो दै होनानै ओमफ्रायो माबाखौ होनाय जायो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो संनानैहाय गुबुन हारियावहाय बेफोर मैगंखौ मोननो थाङा बिदिनो मा होनो लावदुमखौबो फार्स्टआवनो देना लानानै ओमफ्रायो सिबिं एवनानै बे सिबिंआवहाय सिनि लगायनानै ओमफ्रायो फिथाइ माबायाव फिथा गुन्दैआवहाय एसे एसे होनानै बिदिनो दै गुदुं खल' जिदौवाव दै गुदुं खालामग्रोनानै ओमफ्रायो मोखाङावहाय माबा सफाजोंहाय खेथ्लि सफाजोंहाय बेयाव होनानै बिदिनो खनसे होनानै नारेंखल ओमफ्राय माबाखौ सिबिंखौ होनानै ओमफ्राय बिदिनो आरो खनसे गुन्दैखौ होनानै इदिनो ओह माबाजों हि गोबा लानानै बियावहाय खोबनानै जिदौ मोखाङावहाय होनानै बिदिनो सावो आरो ओमफ्रायो बिदिनो मोनो ओमफ्रायो बिदिनो अनासिफोरखौबोहाय बिदिनो नारेंखलखौ लानानै बिदिनो बनायग्रोना लानानै थावआव होनानै सावनाय जायो आरो ना ओमफ्राय अनासि एन्थाबफ्रा बिदिनो बर' हारिनि